पहिने जे हमसभ सत्रह अठारह वर्षके उमर रहय तऽ ओइहि टाइममे तऽ हमसभ बड़ाए दौड़ैत छलियै हमरा सभके इच्छा रहै कि बिहार पुलिसमे या मलेट्रीमे बहाली होय कए ठाम बहालीमे गेबो केलियै किछु ने किछु आरोप भए जाइ छलय लेकिन ओहि सभसँ ने दौड़लासँ तऽ शरीरमे खूनके दौरा बढ़ै छै शरीरमे एकटा फूर्ति अलग भए जाइ छै एहिसँ शरीरकेँ फायदा बहुत होइ छै हमसभ तऽ पहिने बड्ड दौड़ै छलहुँ आब नहि आब तऽ उमर भए गेल बहुत आब तऽ सत्तर वर्ष उमर भए गेल आब की दौड़ब आब तऽ कोहुना कोहुनाके चलै छी पहिने जरूर दौड़ै छलहुँ दौड़ैसँ शरीर फिट रहै छलय ओ शरीर स्वस्थ रहै छलय कोनो तरहके दौड़यमे एकदम कण कणके खून अहाँकेँ दौड़ जाइ छलय कोनो तरहके बिमारी नहि लगै छलय एकटा गोटी खाएके नहि कोनो अथि छलय ओहि टाइममे हमसभ तऽ आब इएह एक साल दू सालसँ ई दवाइ खाए लगलहुँ हेँ ई अंग्रेजी दवाइ ई फल्लाँ दवाइ नहि तऽ पहिने बड़ मेहनति कयने छलहुँ एक्को टा गोटी दवाइ नहि खर खाइत छलहुँ बुखार लगै छलय ओ केना ठीक भए जाइ छलय ऑटोमेटिक ठीक भए जाइ छलय दौड़लासँ तऽ बहुत फायदा छै बहुत एहिसँ बेसी फायदा की कहब दौड़नाइ एकदम अनिवार्य छै जे लड़का जवान छथि हुनका दौड़यके चाही दौड़यसँ बहुत शरीरमे बल भेटैत छै फूर्ति भेटै छै आओर की एहिसँ बेसी कहि सकैत छी हम